ویسے میں موسٹلی ترکیب پر ہی عمل کرتی ہوں کیونکہ جس نے بھی جو کھانا بنایا ہے اس کا اچھا ٹیسٹ آیا ہے وہ جس پرپویشن میں اس نے جو ڈالا ہے وہ اسی کی وجہ سے آیا ہے تو میں اکثر اسی ترکیب پر ہی عمل کرتی ہوں لیکن اگر جیسے مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی فیملی کے حساب سے یا اپنے حساب سے مجھے گریوی زیادہ چاہیے مجھے مرچے زیادہ چاہئیں مجھے کھٹا زیادہ چاہیے مجھے جو بھی ہے تو اس کے حساب سے میں تھوڑا بہت تبدیلیاں لے آتی ہوں لیکن اکثر میں ترکیب پر ہی عمل کرتی ہوں لیکن کچھ کچھ ریسیپیز ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کو اپنے حساب سے بنانا پڑتا ہے اپنے ضروریات کو دیکھ کے کہ ہمیں مرچی تیز پسند ہے تو اس میں ہم اسی حساب سے سامان ڈالیں گے ہمیں زیادہ سالن چاہیے زیادہ میٹھا چاہیے کسی چیز میں تو ہم اسی حساب سے اپنے حساب سے تبدیلیاں کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں